جی یہ جو شرٹ آپ کی میں نے آپ کے یہاں سے لی ہے اور جو اس کا کپڑا ہے بہت اچھا ہے بہت ہی شاندار کپڑا ہے اور واشیبل بھی ایزی ہے اس کا میں نے اس کا کلر چیک کرا اس کا کلر وغیرہ بھی ٹھیک ہے کلر نہیں اترتا تو یہ جو ہے شرٹ جو ہے بہت بڑھیا شرٹ ہے یہ اور ورتھ بھی ہے ریزنیبل ہے کہ اس پرائز رینج میں جو ہے اتنی اچھی شرٹ ملی واقعی میں اس کمپنی قابل تعریف ہے کہ ایسی مہنگائی کے دور میں بھی ایسی اچھی چیزیں اور اچھی اچھی شرٹ جو ہے ڈیلی یوزیز میں پہننے والی ہماری کمپنی جو ہے ہمیں پروائیڈ کر رہی ہے قابل تعریف ہیں کہ لوگ آج بھی عوام کی فائدے میں لگے ہوئے ہیں نقصان میں نہیں کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جن کا ایک دو بار پہنتے ہی کلر بھی اتر جاتا ہے اور جو ہے چھوٹی ہو جاتی ہے تو وہ ورتھ نہیں دیتا پیسے بھی ڈوبتے ہیں تو اس کمپنی نے جو شرٹ کا جو پرائز رینج اور جو کوالیٹی بنائی بیسٹ ویری ویری بیسٹ